आङो हाबा जाखांनानै आंहा गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन नाथाय दा आंहा आंनि मावनायजों आं दा गोबां मोजाङाव फैबाय आरो मोजाङाव फैनानै आरो जोङो गोरोबथायखौ जोङो हौवा हिनजाव सानैजों मोजां अनज्लायनायनि गेजेरजों जोङो आंनि न'खरखौ आं मोजाङाव लाबोनो हाबाय आरो मोजाङाव लाबोनो हानायजों लोगोसे आङो

हाबा मावनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो मोजां खालामबोनो हाबाय आरो खालामबोनो हानायजों लोगोसे दा जोङो हौवा हिनजाव सानैजों मोनसे अनज्लायनायखौ लानानै आङो न'खरखौ मोजां न'खर खालामनो दानो हाबाय आरो मोजाङाव फैबाय आरो आङो मोजां आङो न'खरखौ दालांनो आङो नाजाबावदों फिसाफोरनि थाखै आं मोजां न'खरखौ दालांनो थाखै आङो नाजागासिनो दङ आरो दालांगोन आङो एसेयावनो आङो फोजोबनाय जाबाय